में मेले इक दिन में मेले बिच्च गेदी ही मिगी उत्थें मतलब में बड़े बारी मेले बिच्च जन्नी आं जिन्ने बारी बी साढ़े इद्धर डुगर प्रदेश च जिन्ने बारी बी मेले लगदे न में हर बारी जन्नी आं उत्थे मिकी इन्नियां शैल शैल चीजां लब्बिया जेहड़ियां अपने हत्थें कन्नै बनाई दियां ना ते मिकी ओह् उनेंगी चीजें गी दिक्खियै मतलब मेरा मन करै कि में सारियां चीजां अपने घर लेई जां जियां मिकी उत्थे इ'यां हत्थे दे बने दे बड़े शैल इ'यां शीशे बने दे लब्भे शीशे जियां आर्ट एंड क्राफ्ट च बनाए दे हे जां मिकी बड़ी शैल जियां ओह्दियां सान नेईं होंदी सान जियां जेह्दे मंजे बनदे न ओह्दे बड़े शैल घोसले बनाए ओह्दे बिच्च चिड़ियां बैठी दियां होर फिर मिकी उत्थे कागंड़ियां लब्भियां कागड़िये च जियां असें साढ़े लोकें दे घर मतलब असें सर्दिये च अग्ग बालने दे कम्म आंदिया न जेह्दे कन्नै अस अपनी ठंड दूर करी सकने आं मिकी उत्थे बड़े शैल शेल शाल बी लब्भे शाल जियां मतलब कश्मीरी शाल जेह्ड़े होंदे जेह्ड़े हत्थे कन्नै बनाए दे होंदे जेह्ड़े एह् साढ़े इत्थे बड़े मतलब मश्हूर ऐ साढ़े पूरे इंडिया च बर्ल्ड साढ़े इद्धरा दे जम्मू कश्मीर दे शाल हत्थै कन्नै बनाए दे बड़े मश्हूर न मिकी ओह् लब्भे में ओह् बी खरीदे शाल फिर लोइयां लब्भियां ओह्दे उप्पर लोकें अपने हत्थे कन्नै इन्नियां शैल चित्रकला कीती दी होदियां एह् बी मतलब खूबी कुसै बिच्च गै होंदी सारे कश एह् खूबी नेईं होंदी चित्रकारी आह्ली ते मिकी में ओह् बी खरीदे शाल खरीदेआ फिर में लोई बी खरीदी फिर में उत्थे ना इद्धरा आर्ट बी मिली करदे हे जेह्ड़े अस साढ़े लोके दा मतलब इ'यां कुछ टाल लैन जाना होऐ एह्दे आस्तै सानूं यूज मतलब अस इसी प्रयोग च लेआई सकने आं मिगी फिर में अपने घरै आस्तै दराट बी लेई आंदा कि मेरे पापा यूज करदे न उसी ते फिर उद्धरा में बड़ा किश खरीदेआ मतलब लक्कड़ी दियां बी चीजां खरीदियां उत्थे फिर में लक्कड़ी दियां ते बड़ियां सारिया चीजां निक्के जेह बच्चे दे निक्के निक्के खिलौने उत्थे जियां निक्के निक्के इ'यां घड़ोलू जियां घोड़ा नेईं होंदा निक्का हारा इ'यां लकड़ी दा बने दा निक्की हारी मिगी उत्थे चौकला बेलना लेआ में उत्थे लकड़ी दा अपने घरा आस्तै फिर में निक्के निक्के बड़े शैल बिन्ने बने दे बांस दे बांस बड़े शैल बने दे हे बिन्ने बांस दे में ओह् बी खरिदी लेई आने ऐ ते एह् मैहनती आह्ला कम्म ऐ पर एह् ऐ कि अगर अस उं'दे कोला खरीदी लैचे उं'दे लोकें कोला बचेरे कोला बनाने आह्ले कोला उ'नेंगी बी इक पैसे कमाने दा रोजगार मिली जाह्ग ओ बी अपने घरा दे बच्चें गी मतलब उंदियां बड़ियां अभिलाशां होदियां अपने घरै दियां तंगी तुशी दूर करी सकन अपने पैसे लेइये ते असेंगी मतलब अपने डुगर प्रदेश च जिन्नी बी आर्ट एंड क्राफ्ट आह्ली चीजां न एह् इ'नेंगी बचाइयै रक्खना चाहिदा ताकि अगर अस लोक इनेंगी प्रिजर्व करगे ते साढ़ी आने आह्ली पीढ़ी गी इनेंगी जानह्ग ते में बड़ी सारियां चीजां मतलब मेले बिच्चा बड़ी सारी चीजां अपने घर लेई आनी होन्नी आं ऐ जियां आर्ट एंड क्राफ्ट आह्लियां जेह्दे कन्नै में अपना घर बी सजाई सकां ते अपने आने आह्ली पीढ़ी गी बी दस्सी सकां कि साढ़े साढ़े जम्मू प्रदेश च जां साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च इ'यै नेहियां चीजां मिलदियां जेह्दे कन्नै बच्चे थोह्ड़ा मोटीवेट बी होन उ'नेंगी बी अपने कम्म करने दा रोजगार करने दा सिंस मतलब कि उ'नें इक प्लेटफार्म मिली सकै इक कम्म करने आस्तै कोई जगह मिली सकै कि कम्म एह् जरूरी एह् नेईं कि नौकरी गै होऐ ते इंसान सब कुछ ऐ केईं बारी असेंगी नौकरी नेईं मिलदी ते नौकरी नेईं मिलने दा कारण एह् ऐ कि अगर असें अपने हत्थ सिद्धे कीते दे होग ते अस हत्थ सिद्धे कीते दे होग ते अस मतलब कदें बी जिंदगी च खता नेईं खाह्गे मतलब अस पैसे कमाई सकने आं मतलब